मां तव्हांखां हिकिड़ी ड्रेस घुराई हुई त मां जीअं ड्रैस खोली त छा थी ॾिसा मां की कपिड़ो बिल्कुलु इफैक्टिड निकिरो आहे उन में हेॾा सारा टुंगु आहिनि उन खां पोइ हलो ठीकु आहे वरी मां हिकु बार पाती थोरी देरि त वरी धोती आहे त ईअं इफैक्ट निकितो आहे उन खां पोइ वरी अगरि जीअं ई धोती मां त कपिड़ो वरी ॿियो बार सुकड़िजी वियो आहे कपिड़ो बिल्कुल बि सुठो न आहियो आहे जीअं मां एक्सपेक्ट कि कयो हुओ जीअं मां सोचियो हुओ उन खां ॾाढो किनो कपिड़ो निकितो आहे त पाइण में बि सुठो नथो लॻे कोई छा चवंदो कीअं किना कपिड़ा पाता अथई और ॾाढी मतिलबु किनो आहियो आहे सुठो न आहियो आहे पाइण खां पोइ एॾो नंढो थी वियो आहे छा ॿुधायां मां